हाँ जी

हाँ जी मिल जाएगी हाँ जी मिल जाएगी आपके लिए इसका चार्ज महंगा पड़ता है सर आप कहीं भी जाओ इसका चार्ज महंगा पड़ता है क्योंकि गाड़ी अच्छी है ब्रांड गाड़ी है

बीस चलेगा

इसमें फ़ीचर बुलेटप्रूफ है फोर बाय फोर है यह रेगिस्तानों में चल सकती है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी चढ़ सकती है एयरबैग की सुविधा भी है इसमें नहीं नहीं आपको कब चाहिए हाँ जी मिल जाएगी आपके लिए टेन परसेन्ट डाल दो चला लो कितना किलोमीटर है वहाँ से एम पी कहाँ जाना है आपको बीस परसेन्ट बीस किलोमीटर के हिसाब से डाल दो पाँच हज़ार डाल दो

ठीक है धन्य